जीअं त मां पंद्राहं वीह ॾींहं थिआ हुया टीवी वरिती हुई त असांजी बंदि चालू बंदि चालू पई थिए त मां दुकानदार खे फ़ोन कई त दुकानदार खे चयो टीवी असांजी बंदि चालू बंदि चालू थी थिए त दुकानदार चई मां माण्हूं मोकिलियाव थो तव्हांखे ठाहे ॾई वेंदो त दुकानदार जो माण्हूं आयो असांखे ठाही ॾिनी ते पंद्रहंनि वीहनि ॾींहनि खां पोइ वरी बंदि चालू बंदि चालू पई थिए त असां वरी दुकानदार खे फ़ोन कईसीं त असांखे हिन टीवीअ बदिले भले वापिसि एक्चेंज में ॿी टीवी ॾेयो त चयंई दुकानदार तडहिं दीवाली ऑफर में तव्हां वरिती हुयव हाणे एक्सचेंज न थी सघंदी तव्हांखे मां कंपनीअ माण्हूं मोकिलियाव थो त तव्हांखे उहे ठाहे ॾई वेंदो ॿ ॾींहं खां पोइ कंपनी जो माण्हूं आयो ऐं असांखे ठाहे ॾिनई चयंई त तव्हांजे हिनमें कोई औजार ख़राबु थी वियो हुयो त तव्हांजी टीवी तॾहिं न पई हले असांजो मनु पाण ख़राब थी वियो हुयो असां चऊं पिया त अजायो इहा सैमसंग जी टीवी वरितीसीं असां ॿिए कहिंखे बि सलाहु न ॾींदासीं त सैमसंग जी टीवी तव्हां वठो